आंनि गोसोआरि आरो देहायारि मोजाङै थानायखौ खारनाया जेबो गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोना आरो माने आथिंफोरा हो एसे एनै सानाय दंब्ला खारनायजों एसे सागायोसो आरो आरो खा खारखांनायनि उनावहाय गावनि देहाखौहाय जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि एसे एनै सानायफ्रा खारनायजों लोगोसे एक्सारसायस खालामनायजों स्र थाङो आरो आरो नआव थांनानै खारखांनायनि उनाव नआव थांनानै आराम दुगैखांनायनि उनाव देहाफोरखौ गोबां थाजिम मोनो आरो बेनोसै